جی ہاں ایک بار میں نے خاص طور پر جاپان میں ایک پہاڑی علاقے کا سفر اس لیے کیا تاکہ میں جن مراقبے سیکھ سکوں میں نے ہمیشہ ذہنی سکون ارتکاز اور خود آگاہی کے بارے میں پڑھا تھا لیکن میں چاہتی تھی کہ ان چیزوں کو عملی طور پر محسوس کروں اس سفر کی خاص باتیں مراقبے کی مشق ایک قدیم مندر میں رہ کر میں نے صبح سویرے جاگنا مکمل خاموشی میں بیٹھ کر سانس پر توجہ دینا اور اپنے خیالات پر مشاہدہ کرنا سیکھا سادگی کی زندگی وہاں موبائل فون بند سادہ خوراک اور مکمل خاموشی کا ماحول تھا جس نے مجھے اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیا نئی عادتیں وہاں سے واپس آ کر میں نے روزانہ چند منٹ مراقبے کو اپنی روٹین کا حصہ بنایا